ہمارے علاقے میں بہت سارے کھیل کھیلے جاتے ہیں جیسے کرکٹ کیرم لوڈو اور کارڈس بچے تاش کے پتے کھیلتے ہیں کنچوں سے کھیلے جاتے ہیں تو کیرم جو ہے ہمارے گھر میں رکھا رہتا ہے اس میں ہم سارے بھائی بہن مل کر آپس میں رات میں کھیلتے ہیں کرکٹ جو ہے ہمارے سارے کزنز باہر گارڈن میں کھیلتے ہیں کھوکھو ہم اسکول میں کھیلتے ہیں